बॉडी को फेल्क्सिबल और एक्टिव बनाने के लिए आप निश्चित सुशीद्रसन का अभ्यास कर सकते हैं और मॉसपेशियों को मज़बूत बनाता है यह दौड़ने से रूटीन में ताकत आती है लचीलेपन जैसे कमर दर्द नहीं होती है हाथ पैर में ताकत आती है और बहुत से कारण होते हैं